साढ़ै महाराज जेह्का गाओं होंदे प्हाड़ी ऐरिये होंदा इत्थें जेह्का कि अस साढ़ी दमाकै गी कोई बी स्ट्रैस स्ट्रुस होई दी होऐ तां कोह्की गेम खेढनी चाहिदी असें ते अस जेह्के न अगर ज्यादा बंदे होई जान तां अस कबड्डी खेढने आं ते दो ही बंदे होन ते तां कुश्ती लड़ने आं कुश्ती लड़ने कन्नै जेह्की स्ट्रैस स्ट्रुस दूर होई जंदी पूरा इक दुए दा जोर लगदा ते कुश्ती खेढनी चाहिदी उ'यां जिस बेल्लै बंदे गी स्ट्रैस होऐ कोई जोर लग्गै पूरा पूरे जिस्म गी इक ते जिम करने आह्ला जेह्का होंदा ओह् बी कम्म होई जंदा साढ़ी सेह्द जेह्की तंदरुस्त रौंह्दी पूरा परसीनां परसानां निकलदा जोर लगदा शैल बाडी बी बनदी ते असें जेह्की कुश्ती लड़नी चाहिदी ते स्ट्रैस फ्री होंदी गेम एह् ते मजा लिएओ कुश्ती लड़ो इक दुए कन्नै कुश्ती लड़ो बड़ी अच्छी गेम ऐ ते इयै खेलनी चाहिदी ते एह्दा पूरा मज़ा लैना चाहिदा ते एह् जेह्का साढ़ा ग्रांऽ दा जुआन हैन उं'दे आस्तै बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी गेम ऐ में आपूं घर कुश्ती कश्ती लड़नां जिस बेल्लै ज्यादा मिगी स्ट्रैस आई जा दमाकी संतुलन जेह्का ठीक रवै जा इ'यै करना चाहि्दा पूरा मज़ा लैना चाहिदा ते में बी इ'यै आखना चाह्न्नां कि तुस जेह्के कुश्ती लड़ो पूरा जोर लग्गै शरीर दा थुआढ़ा पूरी होश रोऐ ते एह्दे कन्नै दमाक बी ठीक फ्रैश होई जंदा बंदे गी अगर रातीं नींदर नी औंदी होऐ बड़ी अच्छी तरह् नींदर आई जंदी बड़ा मज़ा औंदा सोने गी जोर लग्गा होग नींदर आई जानी एह् जेह्की गेम ऐ कुश्ती रैसलिंग आक्खने जिसी अस बड़ी अच्छी गेम इ'यै खेढनी चाहिदी